जर मुसांनी चावले आसत जाल्यार सगळ्यांत पयलीं तेजी जीं कुसां आसता भितर गेल्लीं तीं आमकां भायर काडचीं पडटा जाल्यार ती कुसां भायर काडपाक सगळ्यांत पयलीं अलगद हातान ती ओडून भायर काडपाचीं जर तीं येयना जाल्यार तेका तेल लावपाचें पूण तेल लायतना सुद्दां तें चोळून लावपाचें ना जाल्यार मातशें मातशें इल्लें इल्लें करून थेंब थेंब भितर सोडपाचें आनी मागीर हळूहळू करून ती कुसां भायर काडपाचीं जशीं कुसां भायर आयलीं तो जखम जाल्लो जागो ऑर डंक केल्लो जागो मातशे गरम उदकान पुसून काडपाचो आनी तो पुसून काडलो की मागीर भितर मातशें मीठ चोळपाचें मीठ चोळून जालें की परत मातसो पसून काडपाचो आनी तिजे तुळशी पानाचो रोस ना जाल्यार वनस्पतींचो आमी जनरली रोस घालतात जेणे की तेका इनफेक्शन जावचें न्ही नाल्यार सगळ्यांत बरें म्हणजे आमी लायतात ती हळद भितर तेका इनफेक्शन जावचें न्ही म्हणोन अश्या प्रकारे आमी तेका ट्रीट करता